ٹیکنالوجی کی تبدیلی کے بعد میری زندگی میں یہ الگ چیز ہوئی ہے جیسے کہ میں فون کی ٹیکنالوجی یوز کرتی ہوں تو اس سے یہ ہے کہ میں کبھی بھی میں اپنی پڑھائی کی چیزیں اس پر آسانی سے دیکھ سکتی ہوں اس پر آسانی سے پڑھ سکتی ہوں وہ بھی فری میں اور پہلے جیسے کہ پہلے کے زمانے میں بات نہیں کر پاتے تھے ہم دور سے لوگوں سے اب اس سے بات بھی کر سکتے ہیں انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ کافی اچھا ہو چکا ہے فون کی مدد سے ہم یہ سب چیز کر سکتے ہیں اور جیسے کہ میں بتاؤں فون آپ آپ فون پہ دیکھ لیجیے فون سے ہم یہی نہیں کہ پہلے جاب تھی کہ ہم صرف ویسے جاب کیا کیا کرتے تھے جا کر لیکن اب فون کی مدد سے ہم گھر بیٹھے جاب کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوا ہے کہ ہم کہیں بھی ہیں کسی بھی جگہ ہیں تو ہم اپنا کام نہیں روک سکتے نہیں روک سکتے مطلب کام ہمارا چلتا ہی رہتا ہے اس کی یہی مدد ہے ٹیکنالوجی سے یہ اس چیز سے کافی اثر ہوا ہے کہ کہیں بھی رہو لیکن کام کرتے رہو